ہاں ہمارا ہم گروپ کے ساتھ جو ہے ہیکنگ کے لیے گئے تھے ہمارا کالج کا گروپ تھا جس میں ہم لوگ ایک ٹرپ پہ نکلے تھے ٹور ٹرپ تھا جس کا ہاں ہم لوگ شملا گئے تھے تو ہوٹل میں رکے تھے ہوٹل میں رکنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا کھانا وانا کھانے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ہیکنگ کے لیے نکلے تو بہت دور تک پہاڑی علاقہ تھا چڑھائی تھا ہم لوگ چڑھے ایڈونٹچر کیے گھومے پھرے اور بہت ساری چیزیں مارکیٹ دیکھے شملا کا اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ کفری گئے تھے کفری ایک جگہ ہے شملہ میں جہاں پر جو ہے گھوڑا پر چڑھ کے جو ہے پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے پھر وہاں سے جو ہے رسی کے ذریعے ایڈونچر کے لیے جایا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے بہت اچھی ہائکنگ کی بہت مزہ کیا اور بہت گھومے پھرے اپنے گروپ کے ساتھ کالج کے گروپ کے ساتھ جس میں ہمارے اساتذہ کرام بھی تھے ہمارے دوست بھی تھے اور کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ جو ہے ہیکنگ کرنے میں بہت مزہ آیا